आकाश में अनेक अनेक मतिलबु करोड़ अरब तारा ऐं सैकिड़ो ग्रह विध्यमान आहिनि उन्हनि मां सभिनी खां वधीक जेकरे की मूंखे आकर्षित कयो त हिकु ध्रुवतारे कयो आहे ध्रुवतारे जी रोशनी परियां खां ई एतिरी त सुंदर ऐं मनु मोहिंदड़ लॻंदी आहे ऐं हुन जो वध सभु खां वधीक जेका उन जे विशेषता ख़ासियत जेका चऊं त उहो कॾहिं बि पंहिंजो स्थानु नथो बदिले हिकु ई स्थान ते हुअण जे करे असां जॾहिं बि चाहियूं तॾहिं ध्रुव तारे खे आसानी सां ॻोल्हे करे हुन जो दर्शन करे सघूं था हिन करे मूंखे जेको आकर्षित कंदड़ तारो आहे उहो आहे ध्रुवतारो जय झूलेलाल